ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे की असां सिंधी आहियूं पर हिकु दुख जो विषय बि आहे हाणे सिंधी भाषा धीरे धीरे खन ख़तम थी थींदी वञे त इन सिंधी भाषा खे बचाइण रखण लाइ चवंदा हिनि कंहिं बि कम जी शुरुआत पंहिंजे घरां थींदी आहे त असां छो न इहा शुरुआत पंहिंजे घरां कयूं असां पैंजे वॾनि सां पाण सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं पंहिंजे ॿारनि सां बि सिंधीअ में ॻाल्हायूं जोकी असांजी जेका ईंदड़ु पीढ़ी आहे उन खे असांखे विरासत में पंहिंजी ॿोली ज़रूरु ॾियणी आहे चवंदा आहिनि कंहिं समाज खे ख़तमु करिणो हुजे त उन जी ॿोली ख़तम करे छॾियो उहो समाज पाणे ई ख़तम थी वेंदो त इन करे असांखे पंहिंजो समाज ऐं पंहिंजी ॿोली ऐं पंहिंजी सभ्यता ऐं पंहिंजी संस्कृति सभु बचाए रखणी आहे इन करे असांखे कोशिश करणी आहे की असां पंहिंजी ॿोली जीअरी रखूं उन खे जीअरो रखण लाइ पंहिंजे ॿारन सां सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं असां पाण बि सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं असां पाण बि सिंधीअ में ॻाल्हायूं हिंदी ऐं इंग्लिश त असांजे ॿारनि खे स्कूल कॉलेज में पाण ई सिखी वठंदा पर उन्हनि खे सिंधी सिर्फ असां पाण था सेखारे सघूं ऐं इन्हनि कोशिशुनि लाइ इन खे सिंधी भाषा खे असांजी बचाइण लाइ हाणे तमामु प्रयास ज़ारी आहिनि कई एतिरियूं संस्थाऊं सिंधी संस्थाऊं अॻिते आहियूं आहिनि केतिरा ई माण्हू अॻिते आहिया आहिनि जैं इन सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ कोशिश करे रहिया आहिनि असां खे बि उन्हनि जो सहयोग करिणो आहे ऐं उन्हनि सां जुड़जी करे असांखे पंहिंजी भाषा खे ज़िंदो रखिणो आहे ऐं उन खे ज़िंदो ई न रखिणो आहे सिर्फ़ उन खे अॻिते बि वधाइणो आहे ऐं पंहिंजे ईंदड़ु पीढ़ीअ खे विरासत में ॼणो आहे त असां सभु सिंधीअ में ॻाल्हायूं कोशिश करे सिंधी भाषा लिखण जी ऐं पढ़ण जी बि कोशिश कयूं ॾाढा घटि माण्हू आहिनि जेके सिंधी लिखणु ऐं पढ़णु ईंदी आहे त असां कोशिश कयूंकी असां उन्हनि सां उन मुहीम में जुड़ी करे सिंधी भाषा खे अॻिते वधायूं ऐं उन्हनि सां जुड़ी करे कई अहिड़ा कार्यक्रम आयोजित करे था सघूं जंहिंसां असांजी भाषा अॻिते वधे जंहिंसा असांजी भाषा जो नालो थिए जंहिंसां असांजी सिंधी ॿोली अॻिते वधे ऐं हमेशह क़ाइमु दायम रहे असां पंहिंजे वॾनि खे इहो कुझ त अॻिते वधाए सघूं था उन्हनि जे इन कम खे उन्हनि जी इन कोशिश में असां उन्हनि जो इहो सहयोग करे था सघूं पिया ऐं नंढे पंहिंजे ॿारनि खे बि घर में सिंधी ॻाल्हाए करे असां इहा कोशिश करे ता सघूं की असांजी सिंधी ॿोली हमेशह अमरु रहे